हाँ हेलो हाँ मिल जाएगा ताज़ा हमारे पास है आप आज आ जाइएगा मतलब हाँ हाँ सब ताज़े मिल जाएँगे अच्छे दामों मिल जाएँगे आपको यहाँ पर आप आकर ले सकते हैं दस बजे तक दुकान खुलता है हाँ होलसेल भी देखते हैं हाँ रिसीव भी करते है भाई सामान नहीं सही रहेगा तो रिसीव करना पड़ेगा ही दस बजे से मान लीजिए सब्ज़ी की दुकान छ बजे से खुल जाते हैं छ बजे से मान लीजिए दस ग्यारह बजे तक खुलते हैं दुकान नहीं तो जिसे भेजेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि ठीक है ठीक है तो ऐसे पेमेंट करके कैसे पता चलेगा कि हम पेमेंट कर देंगे तो आप पता लगा मेरा सब्ज़ी लेकर चले गए तो पैसा हमें कैसे मिलेगा कैसे पहुँच जाएगा जब हम मोबाईल नम्बर रहेगा या कान्टैक्ट नम्बर रहेगा तभी तो हाँ पेमेंट हाँ पेमेंट देंगे तो हो जाएगा क्योंकि भाई आप सभी लेकर चले जाएँगे तो हमें पैसा नहीं मिलेगा तो हम कैसे कर सकते हैं उसको अभी तो जैसे कि गोभी भिंडी और मिर्चा आलू टमाटर यह सब उपलब्ध है शिमला मिर्च ऐसे होलसेल करते हैं तो हमें जैसे कि अभी भी पचास किलो मान लीजिए एक क्विंटल तक अवेलेबल करा सकते हैं हाँ हाँ कुंटल से होलसेल जब करेंगे तो भाई ज़्यादा ही रखेंगे तभी तो होगा ठीक ठीक